जखन अहाँ कोनो जब हम अहाँसब जब ट्रैवल करबै तऽ अहाँसबके जाइ पड़त आओर हमसब ट्रैवल करै काल कखनो तमिलनाडु साइड चलि गेलहुँ कखनो हमसब कोलकाता चलि गेलहुँ कखनो हमसब एमहर जे छै दरभङ्गासँ आगाँ एमहर तऽ हमरसबके अपने अइ भाषा दरभङ्गासबमे अपने भाषा बाजल जाइए मैथिलिए बाजल जाइ छै लेकिन जेना अहाँके कोलकाता तमिलनाडु साइड चलि गेलिए चेन्नइ साइड चलि गेलिए तऽ ओसब साइडमे लोकसब मैथिलीके हिन्दीके ओतेक नीक तरीकाके भाषाके तौरपर नहि देखै छै ओतुका लोकसब बहुत इंग्लिश बाजै एतऽ अहाँके अगर नहि बाजैलए अबैए इंग्लिश तऽ अहाँके भाषाके ओते ज्यादा भाव नहि देत ओतेक ज्यादा ठीक तरीकासँ अहाँसँ ट्रीट नहि करत तऽ ओ चीज होइ छै आओर ओकर बाद फेर जे अहाँ जखने अहाँ फेर जेबै दरभङ्गा साइड तऽ ओतऽ बहुत नीकसँ व्यवहार करै छै लोकसब तऽ कनिटा भाषाके डिफरेन्स तऽ अपन सबके इण्डियामे छेबे करै हर जगहपर ततेक तरहके भाषा छै तऽ भाषाके अनुसार अहाँके लोक बदलै छै लोक बदलल तऽ बहुत तरहके टेन्शन मतलब बहुत तरहके चीज होइते रहै छै तऽ भाषा तऽ माइने रखै छै अपन सबके बहुत चीजमे माइने राखै छै अहाँके भाषाके बदलाव भी बहुत तरहके पहलू आओर ओकरासँ बचैके सिम्पल तरीका छै हमसबके कनी मनी मैथिली बाजैलए अबिते अइ मैथिलीके बाद इंग्लिशो कनी मनी बाजऽ बाजैलए अबिते अइ एतबे तऽ कहिए दै छिए की आइ डोन्ट नो इंग्लिश तऽ ओ बुझि जाइ छै जे ईसब अच्छा ईसब छै तऽ एमहरका छिए ओतऽ ओ बुझि गेल अहाँ कनी मनी अगर इंग्लिश बाजैलए आएल तऽ ओकरामे कनी मनी कहिकऽ ओकरासबके निकालि देलहुँ जेना किछु अगर पूछना रहल कि तऽ ओ वर्ड तऽ आबिते ने रहै छै जेना हमरा सबके सब्जी चाही तऽ सब्जीमे हम कहि दै छी वेजिटेबल फेर कोन वेजिटेबल इशारा दऽ कऽ अपन काज निकलि जाइ छै आओर बाकी जे छै ईसब भाषाके दिक्कत ई एरियासबमे हमर सबके तऽ अपन एरियामे ट्रैवल करै कालमे जखन हमसब कतहु गेलहुँ तहन कनी मनी भाषा वगैरहके दिक्कत भऽ जाइ छै